हलो नमस्कार चावल तो यहाँ चार पाँच क्वालेटी का है आपको लेना क्या है और यह है आपको एक सौ तीस का है और यह वाला है आपको एक दस का है एक सौ दस का है और इसको फिर बोलते हैं और यह है आपको कतरनी चावल जो यह आपको अस्सी रुपया किलो मिलेगा तो दोनों में तीनों में से आपको कौन सा चाहिए और यह है बास मती राय तो आपको लेना क्या है अच्छा दोनों में से लेंगे चावल देखिए यह अस्सी वाला भीबहुत अच्छा इसका होता है अभी ज़्यादा बिक रहा है दुकान में इसलिए यह वाला भी एक बार ट्राई करके देखिए ले जाकर के आइए अच्छा लगेगा तो फिर से ले जाइएगा उसका दाम है फिर भी यह सब चावल से चालीस रुपया डाउन चल रहा है लेकिन बहुत लोग जो हैं ना इसी को यूज कर रहे हैं हाँ तो ठीक है ले जाइए ना गेरेंटी है यह चावल बहुत अच्छा है आप बना के एक बार देखिए खाकर के उसका मिठास भी बहुत ही अच्छा है नहीं पकने के बाद नहीं खराब होगा कितना देदें वह अस्सी वाला को पचीस के जी तोल देते हैं

और उसमें से कितना देदें हाँ ठीक है तीनों में से देदे रहे हैं आप देखिएगा आपको अच्छा लगेगा लीजिए अब यूज़ कर लीजिए अस्सी वाला भी चावल है रोज खाइएगा ना इसका चावल अच्छा लगेगा ठीक है तोल दो भाई एक बोरह दे दो उसको निकाल लो अंदर से बड़ा मोटा मोटा पन्नी में दो कि फटे नहीं पाँच के जी भी है हाँ झोला है झोला झोला नहीं लाए हैं अच्छा वाला उसे डाल दो ठीक है ठीक है रखिए